ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल खेलने में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ऐसे गेम या खेल खेले जाते हैं जिसमें शहरों की तुलना में अन्य अनेक अंतर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुतः गिली डंडा जो कि संक्रांति पर्व के आस पास बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में खेला जाता है बच्चे और बड़े सभी गिली डंडा जैसे कंचे खेलना जो कि काँच की गोलियों से खेल खेला जाता है दूसरा ताश के पत्ते अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग गर्मी के दिनों में पेड़ की छाँव में बैठकर ताश के पत्तों से खेल खेलते हैं वहीं शहर में ज़्यादातर क्रिकेट का चलन ज़्यादातर खेलने में आता है क्योंकि शहर शहरी क्षेत्र में इस्कूल के साथ साथ बच्चे गली मोहल्लों में तथा खेल के मैदान में ज़्यादातर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं साथ ही वॉलीवॉल फ़ुटबॉल और साथ में वो फ़ुद्दी और बैट से खेले जानेवाला के बैडमिंटन खेल है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में शहर में खेला जाता है किंतु ग्रामीण क्षेत्र में खेल खेलने के लिए ग्रामीण जन अक्सर चौराहे पर या चौपालों पर बैठकर पत्ते खेलते हैं या फिर चोपड़ पुराने समय में चोपड़ का एक जो खेल था वो खेला जाता था वर्तमान में शहर में चोपड़ के स्थान पर जो है वो खेल खेला जाता है जिसको केरम कहते हैं केरम बहुत ज़्यादा मात्रा में शहरी क्षेत्र में खेला जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो केरम होता है उसको नहीं खेला जाता है ये अधिक मात्रा में अंतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है के अलग अलग खेल खेले जाते हैं अब तो नए नए खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा भी या इस्कूलों के माध्यम से भी चयन होकर खिलाड़ी आगे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे निकलते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों से अधिक मात्रा में बच्चे चयनित होकर तहसील ज़िला संभाग प्रदेश और देश के लिए खेलते हैं इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी खेलने के लिए चयनित होकर जाते हैं खेल का भारत में भारती संस्कृति में यहाँ के लोगों में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि खेल के बिना किसी भी प्रकार का जो शारीरिक व्यायाम है वो संभव नहीं हो पाता है खेल के साथ साथ व्यायाम भी शरीर का हो जाता है साथ ही समय भी व्यतीत हो जाता है जिसके कारण ग़लत आदतों के शिकार युवा और नए पीढ़ी नहीं होते हैं अतः खेल को हमारे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए